हैलो तुस सिटी डेंटल क्लीनिक थमां बोला दे ओ अच्छा अच्छा ओह् डाक्टर साह्ब मेरे ना दंदें ई जेह्ड़ा ऐ ना पिच्छें दाढ़ें ई इयां बड़ा मिगी लग्गा दा कोई कीड़ा लग्गे दा केह् गल्ल ऐ में किश खन्नी आं ओह् फसी जंदा इन्नी पीड़ होंदी दोआई खाई खाई हून अ'ऊं बड़ी परेशान होई गेदी इसी दंदें ई हून में चैक कराना हा इसी कड्ढी ओड़ो जां जे किश दिक्खो तुस केह् करना ते केह् कुसलै आमां केह् करां तुस कोई मेरा अपाइंटमैंट फिक्स करी सकदे ओ तुस कुसलै भई फ्री ओ अच्छा अच्छा मेरा नांऽ ऐ शैह्र शकील उमर मेरी बीह् साल हां जी में ना जियां में आईसक्रीम बगैरा खाद्धी ही नी चाह् शाह् पीती ही ते ओह्दे करियै गै जादा दर्द स्टार्ट होई बिच्च फसी जंदा हां अ'ऊं जखैनी दा बोला नी एह् बी लिखी लैओ नी भी कोई दुए नांऽ दा निं होऐ इ'यै हां मेरे प्यो दा नांऽ बी लिखी लैओ नी शकील शकील शकील अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक ते डाक्टर साह्ब किन्नी फीस थुआढ़ी अच्छा सौ रपेआ फीस ठीक ऐ तां तुसें घट्ट गै रक्खी दी ऐ हां ते डाक्टर साह्ब त्रै बजे त्रै बजे औना ऐ ते थुआढ़ा नांऽ लैना ते पर्ची पर्ची लेइयै औना कन्नै फ्ही जेह्ड़ी तुसें पर्ची कट्टी दी ते उं'दे शा लेइयै औना तुंदे कोल पर्ची अच्छा अच्छा ठीक ठीक ते डाक्टर साह्ब दोआइयां जेह्ड़ियां अगर कोई दोआइयां लैनियां होन ते थुआढ़े उत्थुआं थ्होई जंदियां जां बाह्रा लैना पौंदियां अच्छा अच्छा ते डाक्टर साह्ब अगर में त्रै बजे थोह्ड़ा लेट होई अगर थुआढ़े त्रै बजे कशा ते तुस किन्ने चिरें धोड़ी बौंह्दे ओ उत्थें अच्छा अच्छा तां फ्ही अ'ऊं त्रै बजे कोशिश करगी त्रै बजे पुज्जी जाङ अच्छा अच्छा ठीक ठीक डाक्टर साह्ब अ'ऊं तिन्न बजे पुज्जी जाङ ते ठीक ऐ फिर ते तुस शैल करियै गै दिक्खेओ मिगी बड़ी गै पीड़ ऐ दंदें ई मी इ'यां मूंह् बी सुज्जी गेदा ई हून बाह्रा हां अच्छा अच्छा हां ठीक ठीक साह्ब फ्ही औगी अ'ऊं त्रै बजे फ्ही दिक्खेओ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ